हैलो अंजी अंजी उधमपुर टू पत्नीटॉप वन साईड जां अप डाऊन अप डाऊन होई जाना कोई थुआढ़ा पच्ची सौ आहो ते जिस बेल्लै तुसें जाना होग तां मतलब तुसें उऐ जाना पत्नीटॉप धोड़ी गै सबेरै चली पौगे नौ बजे कोला पैह्लें पैह्लें ते भी जाम होई जंदा आं नौ बजे निकलगे इत्थुआं साढ़े दस्स बजे अं आं तीन बजे आई जाना बापस तीन बजे पच्ची सौ आं